وعلیکم السلام جی موبائل دکان سے بول رہا ہوں مجھے ٹائم تو پتہ نہیں ہے جب مالک کھولتے ہیں تو کھول لیتے آ جاتا ہوں جب بلاتے ہیں تب ایسے تو نو ساڑھے نو بجے کے بعد ہی کھولتے ہیں کیا کھراب ہے کھرابی کیا ہے فون میں اچھا ہو جائے گی جی یہ مجھے پتا نہیں کتنا لیں گے وہ مالک ہی بتائیں گے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں آپ کا موبائل کب سے کھراب ہے آپ کو کب پتا چلا کہ ڈسپلے میرا کھراب ہو رہا ہے جب آپ دکان پر لے کر آئیں گے تبھی پتا چلے گا نا کیا کھرابی اس میں جب آپ کال پہ بات کرتے ہیں تو سننے میں دکت ہوتی بھی ہے جب آپ کال پہ بات کرتے ہیں فون پہ تو اس میں پریشانی ہوتی بھی ہے ہاں تو آپ لے کر آئیں گے تب پتہ چلے گا نا ہاں یہ کھرابی ہے اس وہی حساب سے بات کیا جائے گا یہ میں بتا نہیں سکتا ہوں دکان پہ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا نا گھر بیٹھے تھوری نا کچھ پتا چلے گا

رات نو بجے تک رات کے نو بجے تک